आं हॅलो

हांव देविता उलयतां हांव देविता उलयतां

हांव गोंयान येयलां हांगा हॉटेल बरी खूंय आहा

हॉटेलां बरी खूंय हा हांगा वॅज

वॅज वॅज आं वॅज रे ओडेर आसा किदें मेळटा बरें मेळटा जेवण किदें किदें किदें मेळटा नांव सांग

वॅज नुडल्स

आं आनी कशीं प्लेट म्हारग मरे कितले म्हारग सांगता रे दाळ वीस दाळ भात

आनी खंय लागीं आसा बरें हॉटेल खंय कासांवलें कासांवलें बरें मेळटा गोस्त आसता थंय सांग

बरें गोड बी जाय

गोड जेवण तीख नाका

कासाव कासावलें तशें मेळटा इतलेच रेट कासावलें बी तशेंच कशी प्लेट एक प्लेट कशी दोनशीं म्हारोग मरे आं बरें तर बरें पळयतां हांव वयतां कासावलीं